ان دنوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپس عام طور پر مختلف اقسام کی ہوتی ہیں لیکن کچھ اہم ایپس شامل ہیں سوشل میڈیا ایپس فیس بک انسٹاگرام ٹوئٹر اور ٹک ٹاک واٹ شاپ پیغام رسانی ایپس واٹس ایپ ٹیلی گرام اور سگنل ویڈیو اسٹریمنگ ایپس یوٹیوب ٹیٹ فلکس اور ڈزرنی ڈزنی جیسے سپورٹس اور خبریں ای ایس پی این این ڈی ٹی وی اور بی بی سی نیوز شاپنگ ایپس ایمیزون فلپ کارٹ اور علی بابا اسمارٹ فونز کی فوائد آسانی سے رسائی آپ کے پاس معلومات سوشل میڈیا اور ای میلس تک فوری رسائی ہوتی ہے ٹیکنالوجی کا فائدہ جی پی ایس کیمرا اور مختلف ایپس کی سہولیتیں آپ کی روز مرہ زندگی کو آسان بناتی ہیں تفریج اور تعلیم ویڈیوز دیکھنے موسیقی سننے اور تعلیم ایپس کے ذریعے سیکھنے کی سہولیت اسمارٹ فونز کے نقصانات ڈیجیٹل ایڈکشن اسمارٹ فون کی زیادہ استعمال کی وجہ سے وقت کا ضیاع اور دیگر سرگرمیوں میں کم دلچسپی پرائیویسی کی مسائل ذاتی معلومات اور ڈیٹا کی حفاظت میں مشکلات صحت کے مسائل اسکرین کا زیادہ استعمال آنکھوں کی صحت اور نیند کی کیفیت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے یہ فوائد اور نقصانات اسمارٹ فونز کے استعمال کے دوران مد نظر رکھنے کے لیے اہم ہیں